पयलें म्हणल्यार बेजीक लेवलाचें करपाक जाय जाल्यार आनी फास्ट करपाक जाय जाल्यार एटलीस्ट एक गुड प्रोसेसर आनी तुजी रॅम समज बरी आसा जाल्यार एक सिक्सटीन आनी आतां न्यू समज येतली ताज्या व्हडली जाल्यार थर्टी टू आठ जी बी ची आसल्याल बरी कित्याक तुजें काम फास्ट जातलें कम्पेरीटेवली लायक तूं लायक चार पांच कामां एक बरबर करूंक शकता आनी समज तुका स्टोरेज लायक एक कितें जाता आमी डिलीट केन्ना कोन्नाय सो स्पेस समज हें करूंक जाल्यार हार्ड डिस्क मातशी चडूच घातल्यार बरी आनी आतां लायक हार्ड डिस्क कोण घालूंक सोदना एस एस डी घालता कित्याक तातूंत मातशें पर्फोरमंसूय मेळता बरें सो ताका लागून ती एक समज आसलें जाल्यार समज बरें बट सद्याक आतां विंडोज सेवेन आयिल्लो आसा आनी समज तूं विंडोज इलेवन प्रीफर करता कम्पेरिटीवली टू विंडोज टॅन जाल्यार कितें जाता विंजोड इलेवन मातसो हॅव्वी आसा सो ताका मिनिमम एटलीस्ट एट जी बी आसूंक जाय आनी तो वर्क करपाक आनी ताजेर सॉफ्टवॅर थोडे काम करनात सो हांव म्हणटलें इलेवना बदले समज तुका टेनांत लेगीत एक लॅपटॉप मेळता विंडोज टॅन आसा तातूंत समज रॅम बरी नासली आनी इवन हार्ड डिस्क प्रोसेसर जर बरो आसा न्हय आनी विंडोज टॅन मेळता रॅम तूं एक्सचेंज समज एका हार्डवॅर शॉपान वचून ताजें एक्सचेंज म्हणल्यार हाय घालूं जाता लायक इल्लो पार्ट न्हय सो ताजें हातून लायक तुजो न्यु लॅपटॉप आसा म्हणसर तो मातशें तुजें तो पार्ट घेतलो आनी हाफ प्रायज तुजो इल्लो वतलो वयतलो सो तूं तेतुनूच तातुनूच तुजें लायक एक न्यू हें लॅपटॉपान तुज्या घालून घेतल्यार तो बरें काम करतलो आनी विंडोज इलेवनान गेल्यार लायक तो चड पूण तो स्लोव चोलता कम्पेरिटिवली आनी थोडे सॉफ्टवॅर आसाय जे आजून पासून विंडोज इलेवनाक अजून पसून एडॅप्ट जावंक ना विंडोज टॅनाचेरू आसात ते आनी लायक चड आतां तो न्यू आसा विंडोज इलेवन तर ताज्यो मातश्यो कटकट्योय चोड आसात तांकांय खबर ना कितें आसा तें सारकें सो ताका लागून विंडोज टॅनूच दवरा आनी ताजेरूच ट्राय कर घेवपाक